हेलो सर आप स्विग्गी से बात कर रहे हैं क्या मैंने स्विगी में जो ऑडर किया था उसमें जो मेरा पहला एड्रेस था दमोनाका अब भैया मुझे ना वो बदलना है तो मुझे जो अब एड्रेस है वो अधारताल चाहिए है तो क्या आप मुझे अधारताल में मेरा जो डिलेवर है वो डिलीवरी कर सकते हैं मैंने डोसा चाइनीज़ मोमोज़ फुल्की चाट पाव भाजी मिक्स वेज चाट साबूदाना वड़े दही चाप ये सब ना मैंने ऑडर किया हुआ था और अब क्या है मुझे ना अपना एड्रेस चेंज करना है तो पहले जो दमोनाका था अब मुझे वहाँ पर नहीं चाहिए अब मुझे अधारताल पर चाहिए तो क्या आप वहाँ पर डिलीवरी कर सकते हैं क्या भैया आप कैश लेंगे या फिर ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा मुझे आप आ तो जाएंगे ना भैया टाइम पर क्या मुझे दमोनाका में आ कर ही लेना पड़ेगा आप आ तो जाएंगे बताइए ना भैया हाँ हाँ मेरे सिर्फ़ इतने ही ऑडर हैं ग्यारह हाँ डोसा वग़ैरह सब सब गर्म ही रहेगा ना ठंडा तो नई आएगा ना